पारा अमीनाबाग़ लालबाग़ हज़रतगंज कृष्णानगर चारबाग़ आलमबाग़ दबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंदिरा नगर मुंशीपुलिया मवैया गोमती नगर सिंधी कॉलौनी शास्त्री नगर गुमटी